अॼुकल्ह जे समय में मीडिया जो ॾाढो वॾो महत्व आहे मीडिया ज़रिये असांखे ॾाढी सारी जानकारियुनि जी आसिन थींदियूं आहिनि अगरि मीडिया न हुजे त असां किथे बि किथांजी जनकारी कीअं मिली सघे मीडिया आहे त असां किथां बि कहिड़े बि माहौल जी जानकारी हासिलु करे सघूं था अगरि मीडिया आहे त असां मीडिया किथे वेठल कोई न्यूज आहे किथे बि कुझु थिए थो त पतो पइजी थो वञे अगरि घरु वेठा आहियूं त असांखे घरु वेठे मीडिया जे ज़रिये कुझु जानकारी मिली थी वञे अगरि मीडिया न हुजे असांखे किथे माहौल जी कीअं आहे छा आहे अॼुकल्ह कहिड़ो माहौल आहे उन जे बारे में कीअं पतो पवंदो अॼुकल्ह जे समय में असांजी मीडिया ॾाढी तरक़ी करे चुकी आहे ऐं सही सही ख़बरियूं आहिनि किथे सही आहिनि किथे न आहिनि इअं जानकारियूं बि मिली थी वञनि सुठी सुठी शयूं बि ॾेखारींदी आहे मीडिया ऐं अॼुकल्ह ॿियो त असांजे सम असांजे जीवन में अख़बार न्यूज चैनल बि ॾाढा थी चुका आहिनि की उन जे ज़रिये हे न्यूज चैनल बि भाई ॾाढा ॾाढा फहिलिजी चुका आहिनि देशनि विदेशनि में जैसे की इंडिया न्यूज टुडे अ इंडिया टुडे स्टार न्यूज जी न्यूज उन जे ज़रिये काफ़ी आहे असां आस पास माहोलनि जूं जानकारियूं पइजी वेंदियूं आहिनि अगरि इहे न हुजनि त असां किथां जी जानकारी कीअं हासिलु कंदासीं इन करे न्यूज चैनल बि ॾाढी तरक़ी करे चुकी आहे ऐं असांजे जीवन में इन जी ॾाढी ज़रूरत बि आहे